हेल्लो हेल्लो हॅं के बजै छियै ओकील साहेब हमर केश जे भेल छै से ओकर की से कहू तारीख पर तारीख भय रहल यऽ ओकर कोनो सुन्बाहे ने यऽ कते दिन मे एकर सुधार हैत से कहू हॅं देखियौ एते दिन पुराना रहै केश बिना मतलब के केश कय देने यऽ दियाद बाद सब ओ उलझन मे फँसा देने यऽ तारिख तऽ कहियौ छोड़लहुॅं हैं नहि सब दिन करिते जाइ छी हॅं दू महिना सॅं पैसा अहाँ के नहि देलहुॅं जे पैसा के अभाव रहै ने ओहि हिसाब सॅं नहि देलहुॅं अहाँ के पैसा हॅं दय देब अगिला महिना कोनो व्यवस्था कय कऽ हम दय देब लेकिन देखियौ बढ़िऑं जकाँ कनी किछु करबै तऽ अहीं

हॅं देखियौ ने ई उलझन मे फँसा देने यऽ सए बरस पहिलुके ई बॅंटबारा यऽ जमीन ओहि मे ई फँसा कऽ हमरा सबके बर्बाद कऽ रहल यऽ पाय कौड़ी के तऽ गरीब लोग छी एहि उलझन मे लागल छी गुस्सा लागैया सभ ऋण उठा कऽ दै छी तैयो अपन कोनो सुन्बाह नहि लेलक यऽ की करबै से देखियौ बढ़िऑं जेकाँ लागल रहू की होइ छै कनी अहूँ सब ध्यान दियौ नीक जेकाँ हॅं ध्यान दियौ हम सब तऽ की करब एहि टेंशन मे राति दिन रहै छी ठीक छै राखै छी राखै छी ओकील साहेब